گڈ مارننگ سر گڈ مارننگ سر آپ ہیلتھ انسورنس ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں کیا جی ہمیں ہیلتھ انسورنس کے متعلق کچھ بتانا تھا اس کے فائدے کیا ہیں اس کے فائدے وغیرہ کیا ہیں اچھا سر یہ کتنے کتنے دنوں تک کا ہے جو چھ جو چھ مہینے کا آتا ہے یہ کتنے تک کا پڑ جائے گا اس کی قیمت کیا ہوگی یعنی فائدے کے حساب سے ہے نہیں اچھا اور اگر جیسے اگر ہم چھ مہینے والے نہ کرا کر آٹھ مہینے والے کرائیں تو اس میں اور زیادہ فائدہ ہوگا اچھا پھر اس سے اگر آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا نہیں تو آپ سے میں مشورہ لے رہا ہوں کون سا کراؤں کون سا بہتر رہے گا یعنی چھ مہینے کی بھی تعارف کرا دیجیے پھر آٹھ مہینے کا بھی پھر پھر میں مشورہ کر لیتا ہوں اچھا اور اگر ڈائریکٹ میں نے سال بھر کے لیے کراتا ہوں تو وہ بھی صحیح رہے گا

ٹھیک ہے سر آپ کا آپ کا بہت ٹھیک ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ